वाहेगुरु महाराज हा जय झूलेलाल असां चऊं था के हिय तव्हां वटां पूजा कराई तॾहिं बि असाजी तकलीफ़ खुटे कोन्ह थी

अच्छा मूं त ॾिठी उहो सभु ॻाल्हि बराबरि असां तव्हांखां ॻाल्हाईंदा तेसि ताई असांखे आसरो आहे पोइ वरी आहे न दुनियादारी में वञू था त असां हीअंर त रही कॾहिं खुटंदो तकलीफ़

हा उहो भॻवानु जो नालो खणंदा रहूं न

हीअ तव्हांजी सुठी सुठी ॻाल्हियूं ॿुधी करे असां हीअं थींदो आहे की हीअ समय वसा थी वेंदो वांदो कोन्हे

हा जय झूलेलाल महाराज